हाँ नमस्ते हाँ मैम हमारे यहाँ कल ए छोटी बहन की शादी है हाँ तो मेकअप करवाना था

तो अच्छा मतलब मेकअप होना चाहिए उसका ओ बाल ओल का कटिंग ओटिंग अच्छा रहना चाहिए

जो बड़ा अच्छा हो नई दुल्हन अब जैसा अच्छा लगे खुला जैसे हो जूड़ा और मेकअप अच्छा रहे जूरा बना हुआ हो गजरे से फूल ओल से गजरा ओजरा सजा हो हाँ वैसे अच्छी दुल्हन की तरह

अपना पैसा वैसा अभी बता दीजिएगा

नहीं तो अपना पैसा ओएसा भी बता दीजिएगा

अच्छा

अच्छा हाँ तो तेइस अप्रैल को शादी है फ़िर इसके बाद हम आपसे मिलेंगे तो हम बताएंगे नहीं नहीं गोल्ड वाला ही हाँ अच्छा ठीक है नमस्ते